ہمارے باورچی خانے میں موجود برتن جیسے کہ کوکر کڑھائی بھگونا توا چمچ پلیٹ گیس چولہا چائے چھننی فرائی دان جیسے اور بھی برتن ہیں کوکر ہم دال بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بھی چیزیں بنتی ہیں کڑھائی میں ہم سبزی بناتے ہیں بھگونے میں ہم چاول بناتے ہیں چائے چھننی چائے چھاننے کے لیے کام آتی ہے توا پہ ہم روٹی بناتے ہیں چمچ سے ہم کھانا کھاتے ہیں پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے ہیں گلاس میں ہم پانی پیتے ہیں یہ سب برتن کھانا بنانے میں استعمال کرتے ہیں